गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव जोंनि गामियारिनि सुबुंफोराबो गोबां जेनेबा साननाय दङ गेलेनानैबो जे आथिखाल मुगायाव गोबां दावगानो हाबाय बा गिदिर गोलाव जानो हाबाय बा रां आर्जिनानै न'खर संसार जानो हाबाय बेबायदिनो बेफोरखौ जोंनि गामियावबो गामियारि सुबुंफोराबो साननानै बा गाव गावनि फिसाफोरखौ गेलेनायनि बिथिंआवबो एटसनो आरो बेबायदिनो आजिखालि गोबां खेला गेलेनानैबो बर'नि बा गुबुन जाथिनि सुबुंफोरा गोबां दावगालांनो हाबाय आरो बेफोर दावगानायजोंनो गोबां मुं मुंदांखा जाबाय बेफोरखौ नुनानै जोंनि गामिनि गामियारि सुबुंफोराबो बेफोराव गोसो होदों आरो बिमा बिफाफोराबो दिनै बेफोर फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानो थाखाय बेबायदि माबानाय जादों फरायनायनि लोगोसे गेलेनायखौबो दिनै दावगालांफानो थाखाय दिनै थिसननानै होनाय जादों दिनै बिथोन होनाय जादों